एक बारके बात रहै जबकि एक हमरे जन्मदिन रहै एक हमर दोस्त रहै जेकि हमरा एक लड़की दोस्त रहै जेकि हमरा उपहार देलकै ओहि उपहारमे रहै कि एक कपड़ा रहै कपड़ाके उपर कृष्ण भगवानके मूर्ति बनेलऽ रहै सूती कपड़ाके उपर आओर बात सबसँ बड़ा ई रहै कि ओ मूर्ति जे बनेलऽ गेल रहै ओ भी हाथसँ ही सुइ धागासँ ही बनेलऽ गेल रहै ओ भी कपड़ासँ ही गूँथि गूँथिके पूरा मूर्ति बनेलऽ गेल रहै ओ कागजमे पूरा एकदम फूलके जैसे गढ़लऽ गेल रहै आओर मूर्ति बनाकऽ आओर ओ कागजमे ओकरा चारो तरफसँ फ्रेम बनेलऽ गेल रहै ओ फ्रेम जे बनेने रहै ओ भी धागा सुइसँ ही गाढ़लऽ गेल रहै ओ बनाकऽ तब फेरो ओकरा जे मेन फ्रेम होइ छै लकड़ीके ओहिमे डालिके ओकरा उपरमे शीशासँ ओकरा पैक करिकऽ करिकऽ ओकरा जे छै हमरा उपहार देलऽ गेल रहै देने रहै ओहोहो बहुत मजा आएल रहै देखिके बहुत मोन खुश भऽ गेल रहै उस टाइमपर देखिकऽ